मूंखे सिंधी कवि भॻवंती नावाणी ऐं परमानंद प्यासी ऐं कमल भॻत लवी कमल भॻत तथा अमरावती वारनि जी भॻत ॾाढी वणंदी आहिनि इहे पंहिंजा सिंधी लोकगीत खे घणो महत्वु ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि जे भॻत खे बचा बुढा सभिनिनि खे पंहिंजे सिंधी इतिहास जी ॼाण बि या ज्ञान बि मिलंदो आहे इहे सभु भॻत पंहिंजे सिंधी कल्चर ऐं संस्कृति खे ख़ूबु अॻियां वठी पंहिंजे भविष्य जी पीढ़ी खे हुनजो ज्ञान बि ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजे सिंधी हुजण ते उहे पाण खे गर्व बि थींदो आहे पंहिंजी सिंधा सिंधी गीत कला ऐं हुनखे अॻियां खणी अचण लाइ इहे सभु कवियुनि जो बि घणो वॾो हथु आहे उहे पंहिंजे गीत सां ऐं पंहिंजी भॻत सां पंहिंजे सिंधी संस्कृति खे हिकु नएं मुकाम ते वठी करे ऐं पंहिंजे भविष्य जी पीढ़ी खे पंहिंजे सिंधी संस्कृति खां मिलाइण लाइ कोशिशि कंदा रहंदा आहिनि